जय झूलेलाल तव्हां बुकिंग क्लर्क मां था ॻाल्हायो मूंखे हिकु अ टिकट बुक कराइणी हुई चैन्नई जे लाइ अ मूंखे थर्टीन फैबररी जी टिकेट बुक कराइणी आहे मुंहिंजी माउ पीउ जी एनिवर्सरी आहे त हुनजे लाइ मूंखे सरप्राइज़ ॾियणो हुयो हुनखे अ ॿ ॼणा वञण वारा आहिनि मुंहिंजो माउ और पीउ और थर्टीन फैबररी जे लाइ त तव्हां ॾिखी ॾिसी करे ॿुधाए था सघो केतिरे जी टिकट आहे छा छा अवेलेबेलिटी आहे हा हा हा हा हा दिल्ली हूं दिल्ली खां चैन्नई स्लीपर क्लास खपे मूंखे कहिड़ी ट्रेन आहे न न मूंखे वेटिंग न खपे मूंखे अ कंफर्म टिकट खपे

ठीकु आहे ठीकु आहे काई ॻाल्हि कोन्हे हा उहो काई काई दिक़त कोन्हे काई दिक़त कोन्हे बट टाइमिंग छा आहे हुनजी हम्म हा हा

हा हीअं ॾाढी सुठी आहे हिन में अवेलेबेलिटी आहे टिकट मतिलबु कंफर्म त थी वेंदी न हूं हा काई ॻाल्हि कोन्हे इहे इहे ॿ बुक कराए छॾियो मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे पीउ जो नालो आहे सुशील लालवानी और मुंहिंजी माउ जो नानो आहे नालो आहे कंचन लालवानी हुननि जे लाइ नहीं नहीं हुननि जे लाइ हुननि जी एनिवर्सरी आहे न त हुननि खे सरप्राइज़ ॾियणो आहे मूंखे न न मुंहिंजा माउ पीउ आहिनि त मुंहिंजे साण ई रहंदा आहिनि हा हा हा हा हा हा त हुननि जी टिकट बुक कराए छॾियो और मां तव्हां हा हा सुशील लालवानी कंचन लालवानी

हा हा अ अ अ पंज अठ उन्हनि जी अ पीउ जी आहे अठावन और छप्पन उन्हनि जी आहे अ माउ जी मुंहिंजी माउ जी

और ॿिन्हिनि जी लोअर क्लास खपे मूंखे हूं हूं हूं हा हा काई ॻाल्हि कान्हे हा लोअर क्लास कई आहे न हा मां पेमेंट तव्हांखे ऑनलाइन करे थी छॾियांव ठीकु आहे न काई हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे काई ॻाल्हि कान्हे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॾाढो ॾाढो धन्यवाद तव्हांजो जय झूलेलाल